पहिरियों असां हाणे असांजे घर में इलेक्ट्रोनिक शयूं हिकु त मिक्सर ॿियो हैंड मिक्सी टियो वाशिंग मशीन चौथो फ्रिज़ ऐं उनखां पोइ ओवन इहे यूज़ थींदा आहिनि पहिरें जे ज़माने में त असां अ हमामदस्ते में कुझु बि मसाला कुटे करे ऐं सिपड़ी में भाॼी अ कोयलनि जे मंगाले ते रखंदा हुआसीं उनखां पोइ धीरे धीरे घासलेट इस्टोव में विझी करे उहो फूके करे इस्टोव ते रधिंदा हुआसीं तंहिंखां पोइ धीरे धीरे गैस अची वई गैस ते मानी रधणु चालू कई उनखां पोइ जीअं जीअं त हमामदस्ते में मसाला वग़ैरह कुटे भाॼियुनि में विझंदा हुआसीं त हींअर मिक्सर अची वियो आहे टमाटा धोई कटे मिक्सीअ में विझो फटाफट पीसिजी विया पीसे करे वरी हींअर कुकर निकिरी विया आहिनि अॻिए त सिपड़ियुनि में कलाकु कलाकु भाॼियूं सिझाइबियूं हुइयूं हाणे कुकर निकिरी विया उहो मसालो बि फटाफट पीसिजी वियो पोइ उहो कुकर में विझी उनखें भाॼी में घुमाए करे ऐं ॿ चारि सिटियूं लगाए त भाॼी फटाफट तयार थी वेई ऐं पहिरियों कपिड़ा धोईंदा हुआसीं त सोटी वगैरह सां राति जो पुसाए रखंदा हुआसीं सोटियुनि सां सुबुह जो उथी धोईंदा हुआसीं हाणे वाशिंग मशीन अची वई आहे त सभु उनमें सर्फ विझ पाणी विझ ऐं बटण चालू करे छॾु त उनमें ऑटोमेटिक कपिड़ा धोपिजी सुकिजी ॿाहिरि था निकिरनि त का तकलीफ़ कोन्हे पहिरियों वरी बि सुठो हुयो हींअर त लाइट जे करे सुख थी वियो आहे ऐं पहिरियों उहा ॻाल्हि बि न हुई ताक़तु बि न हुई हाणे धीरे धीरे वॾी उमिरि में ईंदे ईंदे ईहे सभु वधजी वियूं आहिनि त सहूलियत बि आहे ऐं ख़र्चु बि आहिनि